हमरा सब कऽ जे छै से जहियासँ मोदी प्रधानमन्त्री बनलखिन हँ ओहि दिनसँ जे छै से अनेको प्रकारके उपलब्धि भेटल हँ जेनाकि हम किछु खेतियो करैत छी किछु जमीन यऽ अपना तऽ ओइके लिअ मानि लिअ पहिने जे छै से किछु सहयोग ककरोसँ नहि मिलैत रहै आवश्यकता होइत रहै तऽ महाजनसँ जाकऽ ब्याजपर टाका लिअ पड़ै तहन जे छै से खेती करै पड़ै हुनका अयलाक बाद मानि लिअ जे छै से दू हजार कऽ चारि महिनापर जे छै से ओतय बिना कर्जक ओ दैत छथिन सालमे तीन बेर दू दू हजार कऽ ओ छओ हजार कऽ से हमरा सभके मदति मिल गेल तकर बाद समय समय पर हर सीजनमे बीज जे छै से सब्सिडीपर उपलब्ध भए रहल छै आओर ओहिसँ जे छै से हमरा सबकऽ बढ़िआँ सँ बढ़िआँ उपजा होइए किएक तऽ ओ बीज जे छै से शोधल बीज बढ़िआँ सँ बढ़िआँ तकनीकवला जे छै से मिलैए आ ओहिसँ जे छै से खेती गृहस्थीमे फायदा ओतबे नहि प्रधानमन्त्री आवास पहिने रहै इन्दिरा आवास आब प्रधानमन्त्री आवास मोदी अयलाक बाद एहिमे अमाउण्टो बढि गेलै पहिने घुस घास लागैत रहै आब घुसो घास नहि लागैत छै डायरेक्ट प्रधानमन्त्री लगसँ लिस्ट आबैत छै आओर ओकरा अधिकारी कऽ घरपर आबिकऽ खोजिकऽ आओर तहन जे छै से अपन ओकरा पेमेन्ट करै पड़ैत छै आओर एगदम सब समय समय जे छै से ओ अपन सबटा पेमेन्ट करै छथिन ओहिमे कतहु घुस घास एम्हर ओम्हर किछु करयकेँ काज ई केन्द्र सरकारके द्वारा हमरा सभके बहुत पैघ उपलब्धि यऽ ओतबे नहि फसल पहिने पूञ्जी लगाकऽ कऽ आबियै समय आबय डैमेज भए जाइ किछु नहि मिलै लेकिन आब ओकर बीमा भए जाइए हमरा सब कऽ बीमा भेलासँ ओ फसल अगर छति होइत छै तऽ ओहिपर जे छै से हमरा सब कऽ मुआवजा भेटैए अहिना कऽ बहुत तरहके हुनका अयलाक बाद जे छै से सुविधा हमरा सबके भेटल हँ आओर ओकर फायदा जे छै से हर घरके हर आदमीकेँ मिलि रहल छै ओतबे नहि स्वास्थ्य बीमा हमरा सबके सेहो बनि गेल यऽ हालोमे अपना परिवारमे आँखिकेँ आपरेशन ओहिसँ आँखि लगबौलियै हँ लेन्स मानि लिअ ओहिमे टाका नहि लागल एको टा ओतबे नहि पाञ्च लाख तकके सुविधा देने छथिन जे सालमे अगर मानि लिअ अहाँके कुनू पैघसँ पैघ बीमारी भए गेल तऽ पाञ्च लाख तक केन्द्र सरकारके ओ टाका ओ अकाउण्टसँ पेमेन्ट हेतैक ओतबे नहि पाञ्च साल तऽ ओ पाञ्च लाख टाकासँ भेलै आओर अगर तकर बाद जे छै से साल ओ बीत गेलै तऽ फेर ओ पाञ्च लाख टाका ओ अथीसँ आबि जेतै तऽ अइकेँ लेल जे छै से सब सुविधा पहिने जे छै से नहि रहै आओर आब जे छै से लागै छै कि अपना परिवारके बादो हमरा कियो यऽ जे अगर कुनू तरहके एहन मुसीबत आबि गेल तऽ ओ जे छै से मदति हमरा मिलत नहि तऽ पहिने वएह चीजके लेल एहिसँ पहिने देखलियै हँ आस पड़ोसमे कए गोटाके कुनू एहन खतरनाक बीमारी भए गेलै तऽ टोटल जमीन जगह बेचकऽ जे छै से लगाए देलखिन लेकिन एखन गाममे कमसँ कम पचीसो पचास गोटेके हमसब देखलियै हँ एहि तीन सालके अन्दरमे जे ओइसँ पाञ्च पाञ्च लाखके इलाज भेलै हँ आओर आरामसँ ओ जे छै से इलाज करेलकै हँ आओर कोनो तरहके परेशानी नहि कतहु घुस घास कोनो तरहके नहि ओइ बीमामे लगलाके बाद एलै हँ ओतबे नहि किसानके लेल जे छै से मानि लिअ अनेक तरहके मशीन पानिके सुविधाके लेल ई सब सब्सिडीपर जे छै से उपलब्ध भए रहल छै ओतबे नहि आब जे छै से हमरा सबके खेत खेतपर बोरिङ्गके सुविधा बिजलीके सुविधा पोल गड़ि गड़ि रहल छै आओर पोलसँ बिजली गेलै हँ मोटर लगि गेलै हँ जे पानि हम सब डीजलसँ पटबियै

ई सब बहुत पैघ उपलब्धि जे छै से भेटल